हमर परिवार बहुत नीक भेटल जे हमरा बुझलक जे ई किछु कऽ सकैत छथि ताहि द्वारे हम मतलब आगू बढ़लहुँ या निकललहुँ नहि तऽ एखनहु बहुत एहन महिला छथि जे घरेमे छथि जेकि बहुत तरहसँ अथी बातके जेकि नहि निकलि पाबि रहल छथि लेकिन हमरासभकेँ ओतेक भेटल आजादी जे अहाँ करू किछो जेकि विश्वासो एकटा होइत छै अपन अथीपर विश्वास केलथि जेकि हँ अहाँ किछु कऽ सकैत छी निकलि सकैत छी आगू बढ़ू से आओर नहि तऽ महिलासभकेँ तऽ बहुत किछु होइत छनि जेकि अहाँ घरेमे रहू घरेसँ अहाँ जतेक करबाक अइ करू मित्रसभ मित्रो अहाँकेँ सहयोग करैत छै लेकिन आइकाल्हिके समाजमे मित्र बननाइ बड़ कठिन छै कखन के अहाँकेँ मित्र अइ के कखन शत्रु अइ सेहो क कहनाइ मुश्किल अइ लेकिन हमर से नहि भेल हेँ जे कोइ शत्रु भऽ गेल हेँ सभ ठीके रहलए जे मित्र बनलथि से ओ अपन लेकिन हमर मित्रसभ सभटा बेसी आगू बढ़लथि हेँ तऽ ओ हमरा अथी कहि रहल छथि जे अहाँ निकलू